میرا نام صاد عامر ہے میں ضلع ناسک کے شہر مالیگاؤں کا رہائشی ہوں میں ایک سمجھ دار اور مثبت شخصیت والا لڑکا ہوں میں تحصیل میں ماہر ہوں خود مختار سوچنے کا طریقہ اور تجربی علم نے مجھے لوگوں کی مدد کرنے میں کامیابی دی ہے میرا حسن روایت لوگوں کو اپنی اور مائل کرتا ہے میں موڈن مسائل اور آج کے چیلنجز کو سمجھنے میں ماہر اور اچھا ہوں میری کوشش ہے سماجی بہتر ہی اور مستقبل کے لیے نئی راہیں دکھانے میں نمایاں ہیں